نماز کے بارے میں ہم جھوٹ نہیں بولتے ہیں کہ نماز بہت اچھا چیز ہے جھوٹ جو بولتا ہے جیسے کہ ہم نماز پڑھے ہیں اور وہ لوگ نہیں پڑھتا ہے بہت جھوٹ ہوتا ہے یہ جھوٹ بہت گناہ ہوتا ہے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے انسان کو چاہے جیسا بھی ہو یہ دنیا یہ دنیا کے لیے نہیں آخرت کے لیے سوچو نماز بہت اچھا چیز ہے یہ دنیا میں کیا ہے کچھ نہیں ہے جو جیسا عمل کرے گا اوسا ہی پائے گا اور جو جیسا نہیں کی کرے گا صحیح پائے گا نماز بہت اچھا چیز ہے جیسے کہ پڑھنا چاہیے انسان کو